हमें खाना बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है हम अपने शौक़ का प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारे खाने का जो है बुक में से देख के या अपने मन से हम बनाते रहते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं प्रदर्शन के रूप में जैसे हम यूट्यूब पर एक चैनल बना लिए हैं और चैनल पर अपने खाने का वीडियो बना के अपलोड करते हैं जिसको लोग देखते हैं और सीखते हैं और अपनी खाने को खाने के शौक़ को खाना पकाने का जो शौक़ है उसको और प्रदर्शित करने के लिए हम जो है ख जो फूड से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं प्रतियोगिताए उस में हम अपना हिस्सा लेते हैं अपने खाने बनाने के तरीक़ों को शेयर करते है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करते हैं और उन्हें मेरे डिश से बहुत ही ज़्यादा ख़ुशी मिलती है हम खाने के हम अच्छे खाने को बनाने के लिए ज़्यादा कम कम सामग्री का ही उपयोग करने का ज़्यादा सोचते हैं जैसे लोगों को जल्दी आसानी से मिल जाए और उस डिश को लोग अच्छे से बना ले